हेलो जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल बिल्कुलु बिल्कुलु साईं विजय सी शॉप सां ई था ॻाल्हायूं हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं मिली वेंदी साईं मूंखे त स्टार्टिंग अथव साईं ॾेढ सौ रुपए खां स्टार्टिंग अथव ऐं अठे सै रुपए ताईं फ़िश अथव मूं वटि के जी वन के जी साईं हा तव्हांखे ॾिसो पहिरीं त अथव हिकिड़ी तव्हांखे जंहिंमें थोरा कंडा वधीक अथव हूअ त अथव एक सौ असी रुपए हुनखां थोरी हिकिड़ी ॿी मथे अथव हू अथव ॿी सै चालीह रुपए हुनमें हिकु कंडो अथव बाक़ी थोड़ा विचमें वॾा वॾा कंडा हूंदव हिकिड़ी अथव सिंगाड़ा साईं हुनते हूअ तव्हांखे मिलंदव पंज साढ़ी चारि सौ पंज सौ रेंज में अथव हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं त साढ़ी चारि सौ पंज सौ रेंज में अथव हूअ बि सुठी मछी अथव सिंगाड़ो नाले सां विकामंदी अथव ॾाढी बढ़िया मछी अथव साईं हा ऐं उन हा ॿी ॿी साईं तव्हांखे ॿुधायां थो साईं हिकिड़ी अथव तव्हांजो सुरमयी अथव ॾाढी बढ़िया मछी अथव सु सुरमयी तव्हांखे पवंदव घटि में घटि त अठ सौ रुपए के जी पवंदव साईं हिनजे अंदर हिक रीढ़ जी हड्डी अथव खाली बाक़ी बिल्कुलु चॉकलेट वांगे ॾाढी बढ़िया फ़िश अथव साईं हीअ तव्हांखे बिल्कुलु हीअं खाईंदव त बिल्कुलु हीअं जीअं पनीर जो पीस मूंह में ईंदव उअं ईंदव साईं बिल्कुलु ॾाढे बढ़िया तरीक़े ऐं हिकिड़ी अथव पॉपलेट साईं पॉपलेट बि ॾाढी तिकोनी हूंदी आहे ईंअ लेकिन पॉपलेट बि बिल्कुल ईंअ सम्झो पापड़ नालो अथव पापड़ जीअं पॉपलेट इन जो नालो अथव ॾाढी बढ़िया मछी अथव साईं उहा बि जेकी तव्हां चहींदा असांजे हिते त फ़्री सर्विस अथव साईं तव्हांजे घर पहुंचाए छॾदासी जेतिरी खपेव तव्हांखे हा साईं छा सेवा कयांसि हा साईं छा सेवा कयूं साईं बसि इहेई इहेई फ़िश अथव ॿी कहिड़ो नालो नालो तव्हां ॿुधायो मूं वटि हिकिड़ी हो बि अथव बासा बि अथव अच्छा मासा मिली वेंदव साईं हा मासा मि बासा मिली वेंदव साढी सत सौ रुपया रेट अथव के जी जो हा बिल्कुलु बिल्कुलु छा सेवा कयूं साईं तव्हांजी केतिरी मोकिलियूं तव्हांखे साईं बिल्कुलु बिल्कुलु साईं तांखे अधि घंटे जे अंदरि छोकिरो पहुचाइ छॾदव पंहिंजी एड्रेस ऐं मोबाइल में सर्च करे छॾिजो पंहिंजी एड्रेस वग़ैरह जो बि आहे वाट्सअप करे छॾियो पंहिंजी एड्रेस बिल्कुल साईं उहा बि मिली वेंदव साईं उहा बि मिली वेंदव ॿ किलो सिंगाड़ा बि मिली वेंदव तव्हांखे फ़क्शन करिणो आहे न पंहिंजे घर साईं फ़क्शन में खपेव न तव्हांखे ॿ ॿ किलो हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ॿियो सेवा ॿुधायो साईं कोई इनजो कोई चाट मसाला बी असां वटि हूंदो अथव उहो मोकिले छॾियाव साईं हिक हिक पैकेट टीह टीह रुपए पैकेट अथव साईं हिकिड़ो अच्छा ठीकु आहे उहो बिल्कुलु बिल्कुलु साईं हाणे चालीहे मिंटे जे अंदरि या पंजाह मिंटे जे अंदरि असांजो छोकिरो तव्हां वटि पहुंची वेंदव साईं फ़ोन ते तव्हां ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूले ब बसि बसि जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल